हाल मावनायखौ सोर फोरोङो होननानै बुङोबा सासे गथ'आ जेरै किसुमान आबादिरनि नखराव जि जोनोम मोनबाय जेब्ला बिफोरनिफ्रायनो जेरै बिमा बिफाखौ जेरै मा मावनाय नुयो बेफोरखौ सोलोङो आरो बिनिफ्राय बिमा बिफाया फिफाया सानफ्रामबो सानफ्रामबो सोरांबानो सोरांबानो आबाद बिदिनो आबाद मावनायनि थाखाय माइ बायदिसिना मैगं थाइगं फाननायनि थाखाय एवो बेफोरनिफ्रायनो गथ'फ्रा सामफ्रामबो नुबाय थाबाय बिनिफ्रायनो जोङो सोलोंनो मोनबाय आरो बेनिफ्राय जुनार फिसिनाय होननानै बुङोब्ला जुनार जिब जुनारफोरखौथ' इदिनो जों न'आव मोसौ मोसा बोरमा अमा दाव सैमा मावजि बिफोरखौ जों गासिबो न'आवनो फिसियो बेनिफ्राय अननाय होनाय मा दावखौ अननाय मावजि सैमा बेफोरखौ अननाय बिफोरखौ जोङो गेदेरफोरनिफ्रायनो सोलोङो आरो गेदेरफोरा जेरै दाव अमाखौ अननायजों ओंखाम ओंखाम सारनानै हायो दावनो मावजिनो सैमानो ओंखाम होयो अननानै बेफोरनिफ्रायनो उन्दैफोराबो बेनिफ्रायनो गासिखौबो गियान नुनानै नुनानै सोलोङो आरो सोलोंनानै बिदिनो सोलोंबाय सोलोंनानै जोङो बिफोरनिफ्रायनो जोङो रोंबाय आरो रोंनानै जोङो बिदिनो दाव अमा फिसिनाय बेफोरखौ जों गासिबो बिमा बिफानिफ्रायनो नुबाय थाबाय सामफ्रामबो नुबाय थाखाबाय नालाय बिनिफ्राय जोङो रोङो रोङो आरो रोंनानै जों बेफोरखौनो फिसिनानै गावनि आइथिंआव गसंथानो थाखाय बेबायदिनो मोनसे बोरमा जेरै बोरमाफोरखौबो जों फाराम मानि फिसिनानै जोङो फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो आरो रां आरजिनो हायो मैगं थाइगंबो मैगं थाइगंफोरखौबो फोनानै खुबैनानै जोङो बिदिनो रांफोरखौ बुथुमनो हायो खामायनो हायो आरो बिनिफ्राय आबाद आबाद मावनायफोरखौबो जोङो बोथोर लायै बोथोर मावनाय जायो जेरै दैज्लां समाव माइ आबाद मेसेंआव सिबिं सबाइ बेसर बेफोरबादिखौ जोङो बिमा बिफानिफ्रायनो बबे बोथोराव बिफा बिफाया मा आबाद मावो बेखौ नुबाय थानानै नुबाय थानानै जोङो सोलोङो आरो बिसोरनिफ्रायनो बिनिफ्रायनो जोङो देरबाय बुजिबाय बिदिनो जोङो मोनफा मोनफा नुबोनानै जोंनि मेगनजोंनो नुबोनानै जोङो बेखौ दा गाव गावनो मावनानै जानो हाबाय आरो मावनानै लानो हाबाय मानि गुबुननि हेफाजाब नांलायला बिमा बिफानिफ्रायनो मावाब्ला नुवाब्लाबो खाथि खाला आबै आबौ मोनहा गोदोनिफ्रायनो मावनानै जाबोदों बेफोरनिफ्राय जोङो सोलोंनानै मोनो आरो